चड दीस जर घराचे भायर आमकां रावचे पडत जाल्यार ते झाडांची काळजी घेवूंक आमी मातशे आमचे शेजाऱ्यांक सांगता की मातशे तेंकां उदक मातशें दीव दिवपाचें आहा तें मातशें लक्ष दियात आनीक कुत्रे बितरे गोंरवां बिरवां येत जाल्यार मातशी नजर दोवरात म्हणून सांगता आनी ते आमची काळजी घेतात